ہیلو السّلام علیکم کیا آپ طیبہ طیبہ آئس کریم شاپ سے بات کر رہے ہیں جی دراصل مجھے کچھ آئس کریمس چاہیے تھیں نہیں تو کیا آپ کے آپ کے پاس مل سکتی ہیں آئس کریم جی مجھے یہ کچھ آئس کریم ہے اس میں اور ہیو مور آئس کریم کیک فائیو ہنڈرید ملی لیٹر کا چوکلیٹ آئس کریم وینیلا آئس کریم کیک ڈبل چوکوبار کسٹاڈ آئس کریم یہ مجھے چاہیے تھی اور مجھے یہ اگلے ایک گھنٹے میں چاہیے تھی مل سکتی ہیں ٹھیک ہے تو آپ مجھے پیسے بتا دیجیے جی آپ گیارہ سو تو کچھ زیادہ ہو جائیں گے کچھ مجھے کچھ ڈسکاؤنٹ مل سکتا ہے اس پہ جی ٹھیک ہے میں آنلائن پے کر دوں گی آپ مجھے گھر پر ڈلیور کر سکتی ہیں نہیں یہ دراصل مجھے گھر پر ابھی جلدی چاہیے تھا تو اس لیے میں گھر پر ڈلیور کر دیجیے آپ پلیز جی ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا